नमस्ते भाई मिठाई की दुकान है तो मिठाई सारी ही सारी वैरायटी की मिलेगी यहाँ पर आपको का आपको क्या चाहिए भाई मगदर कि मगदर है दो सौ बीस रुपये किलो मोतीचूर है दो सौ बीस रुपये किलो काजू की बर्फी है आठ सौ रुपये किलो और है तीन सौ रुपये किलो और बता मिठाई कई तरह के हैं आपकी कौन सी कौन सी चाहिए वह बताइए तो उस हिसाब से अच्छा अच्छा पाँच सौ पीस चाहिए तो रसमलाई तो समझिए पंद्रह रुपये अट्ठारह रुपये पीस है तो पाँच सौ भाई पीस चाहिए तो पंद्रह हज़ार के हो जाएँगे हाँ हाँ हाँ आप एकदम आप एकदम निश्चिंत रहिए मिठाई ए आपको एकदम बेदम बढ़ि बढ़ियाँ क्वालिटी की ही मिलेगी तो हाँ आप निश्चिंत रहिए इसके मामले मामले में निश्चिंत रहिए आप सिर्फ डेट और डेट और समय बत बता दीजिए और मतलब पैसा कुछ अड्वान्स जमा कर दीजिए मिठाई आपके घर पर पहुँच जाएगी मिठाई अब जब तक पाँच सौ तीस तो पंद्रह हज़ार हो गए तो उसी जो आपको अड्वान्स लेना है वह अड्वान्स दे दीजिए आप भाई देखिए अट्ठारह तो अट्ठारह रुपया पीस तो बताए अट्ठारह रुपये पीस मिलता है लेकिन आपने पाँच सौ के लिए कहा था मैंने पंद्रह रुपये कर दिया तो हाँ तो हाँ तो यहाँ यहाँ पर इसीलिए ना आपको कम कर दिया वैसे एक पीस अट्ठारह रुपये की मिलती है आप कहीं भी पता लगा सकती हैं बताइए पर पर पीस की अपेक्षा तीन रुपये कम कर कम कर दिए हैं एक दो चार दस हो जाती तो हम अट्ठारह रुपये का ही देते पाँच सौ तीस की है तो गुलाब जामुन तीन सौ रुपये किलो है रेट आप कहीं पता कर सकती है सारा मिठाई का सारा रेट एक सा सही सब है यहाँ सामान आपको सही मिलेगी और रेट भी सारी किसी दुकान में पूछ लीजिए सबका यही सब का यही रेट है तो आपसे आपसे ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे हम कौन किस किस चीज़ का भाई कुलाब जी गुलाब जामुन रसगुल्ला तो सब वहीं तीन है वह सब तीनी सौ रु किरु किलो चल रहा है और भाई आपको जब ज़्यादा लेना होगा तो भाई दस बीस उसमें कम कर दीजिएगा इस इसके लिए आप एकदम एकदम निश्चिंत रहिए बस समय डेट और समय और टाइम आप यू नोट करवा दीजिए पता नोट करवा दीजिए मिठाई आपके घर पर पहुँच जाएगी

ठीक है ठीक